हेलो हँ बोलिऔ हँ कोनो सुट सिलेतहूँ अहाँसँ हँ आइकाल्हि तऽ केहन डिजाइन चललैया कनि बढ़िऑं सिलवै ला चाहै छियै हुँ तऽ अहाँके नहि देखने छी अहाँकेँ घर कतऽ अहाँ दोकान खोलने छी मशीन सिलबै वाला कपड़ा सिलवए वाला कतऽ खोलने छी ओ कलर तऽ छै मतलब कनि पीला टाइपके छै हुँ कनि बढ़िऑं सिलवै ला चाहै छिऐ अहाँकेँ जे उचित लागैया अहाँसँ जे देखै छियै ने आइकाल्हि तऽ ओनाहिए अपन देखि कऽ सी दिऔ दाम मतलब आइकाल्हि जे सीऐ छै ओकर जे उचित छै ओ तऽ देबे ने करबै अहाँकेँ पता होयत ने तऽ ओते पाँच सए टकामे थोड़े हेतै किछु कम करबै तब ने अहाँकेॅं दुकान मतलब हम नहि देखने छी ओ नाम बतेबै तब ने ओहि जगह पर जेबै नहि तऽ ठीक कते दिनमे सी देबै तब हुँ हमरा बहुत जरुरी रहै ठीक छै अहाँकेॅं अहाँकेँ जे उचित पैसा यऽ ओ तऽ सीऐके बाद ठीक छै तब राखै छी फेर बात करब बादमे